जी हाँ हमारे घर पर सत्यनारायण भगवान जी की पूजा हुई थी उस अवसर पर हमने सभी परिवार एवं मेहमानों के लिए भोजन बनाया था प्रसाद बनाया था उसमें बनाया था हमने पूड़ी और सब्ज़ी और हलवा बनाया था ओ लगभग चार सौ के समथिंग मेहमान आए थे और कुछ लोग परिवार के थे तो सभी के लिए खाना बनाया था उन्होंने हमारे खाने की तारीफ की हमने हमने हमने तो सोचा ही नहीं था कि हम इतना अच्छा खाना भी बना सकते हैं लेकिन वह वहाँ पर आए हुए मेहमान ने सभी ने तारीफ़ की उन्हीं ने बोला बेटा इतना अच्छा खाना बनाते हो आप उसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं हुई थी तो हम सभी ने सभी ने हमारे खाने की तारीफ़ की और उसमें हमने हलवा बनाया था सेब का हलवा उसमें अब हमने अनेक प्रकार के फल फ्रूट डाले थे जैसे की काजू बादाम और सभी प्रकार के फल फ्रूट डाले थे और हमने पूड़ी बनाई थी ओर और हमने सब्ज़ी बनाई थी सब्ज़ी भी बहुत स्वादिष्ट थी सभी मेहमानों ने हमारे सब्ज़ी एवं एवं हमारे हलवे की बहुत तारीफ़ की उस आने वाले मेहमानों ने और हमारे इधर के जो पंडीजी आए थे उन्होंने भी हमारे खाने की बहोत तारीफ़ की और हमने बड़े ग्रूप में ही खाना बनाया था जिससे आए हुए मेहमान प्रसन्न हुए हमारे परिवार हमारे परिवार में भी बहुत प्रसन्नता हुई हमारे खाने पर और हमें तो पता ही नहीं था कि हम इतना अच्छा खाना बना सकते हैं सकते हैं आ लेकिन हमारे हमारे इधर आए हुए मेहमानों ने सभी ने हमारे हमारे खाने की तारीफ़ की और फिर हमने सब्ज़ी बनाए थे उसमें अनेक प्रकार के इन सब्ज़ियाँ डाली थी जैसे कि आलू टमाटर टर और फिर बटर सभी प्रकार के न्यू व्यंजन डाले थे उसमें भी और हमारे भोजन के इतनी इतनी प्रशंसा हुई की वहाँ पर सभी ने प्रशंसा की उन और बोलने लगे आपकी बेटी तो बहुत अच्छा खाना बनाती है तो हमने हलवा बनाया था उसमें भी बहुत सारे लोगों ने बोला की आपकी बेटी बहोत अच्छा खाना बनाती है बहुत अच्छा हलवा बनाती है वहाँ पर आने वाले मेहमान भी उन्होंने बहुत ही तारीफ़ की हमारे भाई ने हमारे मम्मी पापा ने सबने तारीफ़ की और हमारे नाना नानी ने सबने तारीफ़ की और हमने पूड़ी बनाई थी और मेंथी की पूड़ी बनाई थी उसमें भी हमने मेंथी डाली और मेंथी डाली और मेंथी की पूड़ी बनाई और उसमें भी हमने सभी प्रकार के उनमें विशिष्ट सभी प्रकार के व्यंजन डाले और फिर हमने पूड़ी बनाई सभी ने हमारे खाने की बहुत तारीफ़ की और इस प्रकार हमारा खाने हमें हमारे खाने की बहुत प्रशंसा हुई एक और हम हमारे खाने की बहुत प्रशंसा हुई इसलिए ही हमने हमने पूरी तरह से कोशिश की थी कि हमारा खाना अच्छा बने और हमारा खाना अच्छा बना थैंक यू धन्यबाद